मेरे ख्याल से मेरे लिए इंटरनेट बैंकिंग एक काफ़ी सुविधाजनक उपाय है बैंकिंग का क्योंकि आज के समय में हम काफ़ी जगह पर घूमते फिरते हैं तथा हमें बहुत सारा लेन देन दूसरे शहरों से करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण जिसके चलते आमने सामने वाली जो बैंकिंग है वह काफ़ी जगह पर नहीं काम आती है तथा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें किंतु इंटरनेट के माध्यम से अगर हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से तथा एक पारदर्शी तरीके से भेज सकें तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद तथा आसान तरीका है जो कि आज का युवा पसंद कर रहा है और साथ ही साथ व्यक्तिगत बैंकिंग जो होती है उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक नहीं जा पाते हैं और सरकार के कुछ नियमों के कारण या फिर महामारी के चलते बैंकिंग जो है वह ठप्प पड़ जाती है तथा पैसों का लेन देन नहीं हो पाता जैसे कि हाल ही में अभी कोरोना वायरस के समय पर हुआ था जो बैंकिंग थी वह बंद हो गई थी तथा लोगों का घर से निकलना आना जाना बंद था किंतु इंटरनेट बैंकिंग होने के कारण पैसों का लेन देन लगातार चलता रहा और किसी भी तरह तरह से व्यवसाय में दिककते नहीं हुईं और साथ ही साथ कोरोना जो था वह छूने से भी फैल रहा था किंतु इंटरनेट के माध्यम के बैंकिंग से कोई भी छूना या टच नहीं होता था जिसके चलते कोरोना के फैलने की जो गति थी उसमें भी धीमा हुआ तथा यह सुरक्षित भी था इसलिए मेरे लिए इंटरनेट बैंकिंग एक काफ़ी अच्छा माध्यम है बैंकिंग करने का